हम पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा अखंड ज्योति संस्थान घीयामण्डी मथुरा से प्रकाशित अखंड ज्योति और युग निर्माण मासिक पत्रिका को पसंद करते हैं और हर महीने इस संस्था से प्रकाशित दोनों किताब को मंगा कर पढ़ा करते है इसमें बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें मनुष्य जीवन के लिए रहता है इसके इसके पढ़ने से समाज में प्रेम दया सहिष्णुता का भाव बढ़े इसके लिए अच्छा अच्छा लेख बड़े बड़े विद्वानों का रहता है जिससे हम सामाजिक स्तर पर में किस तरह से किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए कैसे रहना चाहिए एक अच्छे नागरिक के रूप में एक समाजिक अच्छे सदस्य के रूप में हम अपना जीवन निर्वहन कैसे करें इसके लिए अपेक्षित विषय एवम उदाहरण रहता है जिससे हम काफ़ी लाभ उठाते रहते हैं